میں پچھلے سال اپنے بابا کے ساتھ سعودیہ عرب گئی تھی عمرے کے لیے تو وہاں پہ میں نے ہاں میں نے ایک بار ملک سے باہر کا سفر کیا ہے سعودیہ پہنچتے ہی مجھے بہت انوکھا سا محسوس ہوا تھا کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے مجھے اس وقت کا بہت انتظار تھا کہ میں جو ہے سعودیہ عرب جاؤں اور مکہ کا زیا مکہ کی زیارت کروں پھر جو ہے اس کے چار دن بعد ہم لوگ ہوٹل سے نکل کے کعبہ بھی گئے کعبہ دیکھنے جب میں نے دیکھا تو میری حالت جو ہے ایک دم مختلف تھی کعبہ کی وہ کالی کالی غلافیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور اس پہ سنہرے سنہرے لفظوں میں لکھا وہ لکھی وہ آیتیں سب سے مختلف تھیں کعبہ کی چاروں طرف بہت زیادہ لوگ تھے جوکہ نہ جانے کہاں کہاں سے آئے تھے ہر طرف ہر طرح کے ملک سے آئے لوگ سب لوگوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آگے سر جھکائیں مجھے وہاں جا کر بہت اچھا لگا اور میرے سفر کا مقصد تھا کعبہ کا طواف کرنا عمرہ کرنا اور جسے کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی پھر میں دس دن بعد واپس لوٹ آئی تھی لیکن مجھے وہ سفر ہمیشہ یاد رہے گا اور عمرے کی زیارت عمرہ دوبارہ کرنا چاہوں گی میں